ते इ'यै प्रेड प्रुड करना चाहिदी म्हाराज बाकी होर केह् होना

ते अपने अनुसार चलना बी चाहिदा जो जो साढ़ा धर्म ऐ ओह् करना बी चाहिदा नीं हिंदु ऐ ते हिंदुआ अपना धर्म ऐ मुस्लिम ऐ ते मुस्लिम दा अपना धर्म ऐ कोई सिक्ख ऐ ते सिक्ख दा अपना धर्म ऐ जो बी अपने धर्म दे अनुसार जो बी अपना कम्म बनदा जि'यां हिंदु दे अनुसार जो बी अपने दे धर्म दे लायक होऐ ओह् करना बी चाहिदा ते इ'यां जो बी होंदा ओह् अपने धर्म बगैरा होना चाहिदा म्हाराज जो बी होंदा ऐ ते इ'यां स्कूला जंदे अस कोई मंदर जंदे ते जि'यां हिंदु होइयै ओह् मंदर उठी जंदे ते मुस्लिम होइयै ते ओह् मस्जिद जंदे ते जि'यां मतलब साढ़े हिंदु घर्म दे अनुसार जि'यां साढ़े नवरात्रे होंदे साढ़े हिंदु धर्म दे ते इ'यां कोई रोज्जे होइयै इ'यां ओह् मुस्लिम धर्म दे होइयै

बाकी इ'यै कि अपने धर्म दे अनुसार इंसान ने अपना चलना चाहिदा जां जो बी इस धरती पर आए दे उस अपने धर्म दे अनुसार कम्म करना चाहिदे अच्छे कम्म करना चाहिदे जेह्के बी कम्म साढ़े धर्म दे अनुसार होंदे ओह् करने चाहिदे लोकें गी धर्म दा मतलब बारै समझाना कि साढ़ा एह् धर्म ऐ जे एह् ऐ जो जो बी होंदा ऐ अपने लेकिन मैक्सीमम ज्यादा जेह्ड़ा होंदा ऐ अपने धर्म दा गै कम्म करना चाहिदा बाकी इ'यै अस